جی میں نے میوزک فیسٹول کے لیے جو ہے پروگرام کے اندر جو ہے شرکت بھی کیا ہے اور الحمد للہ جو ہے وہ کامیاب بھی رہا ہے اور میں نے جو ہے جو کشمیر سے راجستھان کا سفر کیا ہے فیسٹول کے لیے میں نے اس میں پاٹیسپیٹ بھی کیا تھا اور الحمد للہ دوسری پوزیشن حاصل کیا تھا اور سفر جو ہے وہ کافی اچھا تھا کیوںکہ کشمیر کی وادی سے اور اتنی خوبصورت جگہ سے نکل کے گئے اور راجستھان وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا سفر رہا ہر اعتبار سے چاہے وہ سفر کی بات کریں یا لوگوں کے اخلاق عادات و اطوار کی بات کریں یا جو فیسٹول ہوا ان کے جو انتظامیہ تھے ان کی بات کریں تو ہر اعتبار سے یہ فیسٹول جو ہے بہت اہم تھا میرے لیے اور بہت اچھا بھی تھا کسی بھی طرح کی کوئی کمیاں نہیں تھی میں نے بہت ہی زیادہ جو ہے انجوائے کیا سیر و تفریح کیا راجستھان کی ریگستانوں میں اور جو یہ فیسٹول کا جو پروگرام تھا جس میں میں شریک ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے بہت سارے جو شریک ہونے والے شرکا حضرات تھے وہ بھی آئے تھے اس کے علاوہ جو آڈیئنس ہے وہ بھی بہت ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے ان تمام لوگوں کے بیچ میں نے پرفام کیا تھا اور الحمد للہ مجھے اس کے اندر جو ہے کامیابی بھی ملی تو یہ فیسٹول کا جو سفر تھا میرا کشمیر سے راجستھان کا بہت ہی اچھا رہا سفر کے اعتبار سے بھی اور میں اس میں جو میری شرکت رہی اس اعتبار سے بھی